अभी तेरह सितम्बर को मैं ऑफिस के लिए निकला बारह सोनी जाने और साथ में हमारे मैडम भी थी जो हमारे कलिंग हैं जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र के करीब करीब पहुंचे तो जिला कार्यालय से फ़ोन आ गया कि कुछ बात करनी है तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गाड़ी साइड में लगा लो और थोड़ी देर बात करनी है हमने रोड किनारे गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी में बैठे ही थे गाड़ी बंद कर दी थी पता नहीं अचानक एक गाड़ी पीछे से आई जो पता भी नहीं चला और वो इतने जोर से ठोकी कि तीनों गाड़ी चलाने वाला भी और हम दोनों भी नीचे गिर गए मेरे तो पैर की हड्डी टूट गई और इतनी तकलीफ़ है तब से फिर मैं होस्पिटल भर्ती हुआ ऑपरेशन कराया अभी ऑपरेशन के बाद से मैं भी यहाँ पर घर पे पड़ा हूँ बैड रेस्ट कर रहा हूँ दर्द तो बहुत है मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो आया है कैसे ठोका कैसे कब कुछ समझ ही नहीं आया अब बस ये है की लगी उसको तो नहीं है लेकिन मेरे को तो अब झेलना पड़ेगा ना तो वही है बेड रेस्ट चल रहा है